میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جوتا لوں ایک دن وہ آ ہی گیا جب میں مارکیٹ گیا اور مارکیٹ میں میں نے جوتا دیکھا جب میں اس جوتے والے کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جوتا کیا ریٹ ہے اس نے بہت مناسب ریٹوں میں مجھے جوتا دے دیا اور وہ جوتا ایسا جوتا ہے کہ اسے میں کہیں پر بھی پہن کر کے چلا جاتا ہوں اس میں کوئی بھی دقت یا پریشانی نہیں آتی وہ جوتا ایسا ہے کہ جو پیروں کی حفاظت کرتا ہے جو ہر طریقے سے ہر مشقت سے بچاتا ہے وہ جوتا ایسا ہے ورزش کرنے جاتا ہوں جوتا پہن کر کے تو جوتا نہ گھستا ہے نہ پھٹتا ہے اور بہترین جوتا ہے